पक्षी देखने से गाइडलाइन की जरूरत नहीं है हम लोग बचपन से ही पक्षी को देखते आ रहे हैं और पहचानते आ रहे हैं जिस प्रकार कौआ हुआ वो काला रंग के होता है और उसका आवाज भी कड़क रूप से होता है तो उसको कौवा कहते हैं कोयल है वो भी काले रंग की होती है लेकिन वह छोटा होता है कौवा से छोटा होता है उसका आवाज मीठी होती है इसलिए कोयल कोयल के रूप में पहचाना जाता है और आप देखिए जो तोता तोता है थोड़ा सा हरा रंग के होता है और केले के पत्ते के रंग के से मिलता जुलता है तो उसको हम शूगा भी कहते हैं और तोता भी कहते हैं अब रह गया मोर मोर होता है बड़ा ढंग के और बड़ा ढंग के होने के बाद उसमें मजूर की पंख लगी हुई थी होती है तो तो मजूर को भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बगुला बगुला का गर्दन लंबा होता है और उसका पंजा चौड़ा होता है तो हम बगुला को भी सफेद रंग की है तो बगुला को भी पहचान लेते हैं इसी प्रकार बहुत से पक्षी हैं वह पहचानने योग्य है कबूतर है तो कबूतर है सो घोंसला में रहता है और भोजन के लिए खेत में दरवाजे पर आता है और आदमी को आहट देख करके वह उड़ जाती है अपना घोंसला में चली जाती है और क्या कहता है बटेर बटेर जो है से बहुत लोग उसको मार करके खाने के उपयोग में लाते हैं बटेर को बटेर जल्दी से पकड़े पकड़ने वाली चिड़िया नहीं है वह जाल लगा करके पकड़ा जाता है और उसको मीट बनाकर लोग खाते हैं